जय झूलेलाल नंढपण खां ई वठी मूंखे ड्रॉइंग तरफ़ पंहिंजो अनोखो शौक़ु रहियो आहे मां नंढपण खां ई ड्रॉइंग जो चाहक रहियो आहियां ऐं मां अहिड़े हिकु वर्क शॉप में हिसो बि वरितो आहे हुन मां असांखे इहो ॼाणणु मिलियो त असांखे कीअं अलॻि अलॻि क़िस्म जी पेंसिल कहिड़े कहिड़े शेड में हुनजो इस्तेमालु करे सघूं था आसांजी कढियल तस्वीरनि जी साफ़ु सफ़ाई कहिड़े तरीक़े सां रही सघे थी ऐं तस्वीरनि में रंग भरण जो जेको कमु आहे हुनखे पसंदिगी हुनजी मेचिंग ऐं आसे पासे में हिकु ॿिए सां जेके रंग मेच कनि था उन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि जो जेको ध्यानु असांखे वर्क शॉप में ॼाण लाइ मूंखे मिलियो हो